आङो फरायसालियाव फरायबाय थाग्रा गथ'फोरनो बे बोसोनखौनो होनो सानो दि दा बिसोरो जेब्ला ओन्दै समावहाय फरायबाय थानाय समावहाय गावनि बिमा बिफानि खोथाफोरखौ मानिनानै फरायनांगौ आरो जेब्ला फरायनो थिनो अब्ला रागा जोंनानै गावनि बिमा बिफाफोरजों उल्था उल्था होननो नाङा फरायनायखौ गोसो होनानै फरायनांगौ आरो मेट्रिक आनजादफ्राव मोजाङै मार्क लाखिनो नाजानांगौ बिनि उनाव थिग बिदिनो ओइस एस आवबो मोजाङै फरायनांगौ आरो मोजां मार्क लाबासो दा मोजां साख्रि मोनो नालाय दा बिनिखायनो फरायनाया बिराद गोनांथि आरो सात्र'फोरनि थाखाय दा माबानि ओइस एसनि उनावबो आरो दिग्री दंबावो दिग्रीयावबो बिदिनो मोजाङै फरायलांनांगौ ओमफ्राय दा नोंसोर गावबा गाव एमखौहाय उन्दै समावनो माने साननानै लाखानांगौ आरो मा जागोन बिनि थाखाय ओमफ्राय मोनसे थांखि लानानै फरायनांगौ गथ' फिसाफोरा नङाबा उनावहाय बेले बेजे जालाङो एमखौहाय जुदि नोङो सानखानानै लायाबा दा बेखौनो होननो सानदों आरो